रंगोली अस तां बनान्नें कि राम भगवान जेल्लै बनवास कट्टियै आए हे ना ते फिर अस रंगोली गै बनांदे दीए जलांदे हर घर दे बिच्च अच्छे अच्छे पकोआन बनांदे शैल मतलब पूड़ियां बनाओ हलवा बनाओ एह् बनान्नें अस भगवान आए हे अदूं ते फिर अदुऐं कोला गै इ'यां कल्चर मतलब कि अदुआं दा एह् त्यार दा ते अस बी बनान्नें बनांदे आवा ने अदुआं दा रंगोली बनान्नें दीए दीए कोठें पर जगान्नें ओह् सारे दीए मतलब मोमबत्तियां जगान्नें पकोआन बनान्नें शैल शैल सारे हर घर दे बिच्च बनांदे सारे दिक्खो जगमग अदूं उस दिन ते सारे दिवाली बनाई जंदी ऐ पटाके ठोआलदे हवाइयां ठोआलदे ओह् ठोआलदे ओह् चक्कियां ठोआलदे सुरसुरियां ठोआलदे उस दिन बच्चे बड़े खुश होंदे बच्चे बनांदे नमें नमें ड्रैस्स बच्चे पांदे उस दिन नमें नमें जेह्ड़े निक्के बच्चे होंदे ओह् बड़े खुश होंदे कि अज्ज भगवान राम भगवान दा मतलब उ'नें औना ऐ ओह् औंदे ऐ ते ओह् अदुआं दा गै बनाया गेदा ऐ शैल शैल पकोआन खंदे फ्ही अस पैह् पैह्लें अस बनान्ने आं सवेरै सवेरै कोला मतलब बनाना सारा किश शामीं अस सवेरै बी भगवान अग्गें चढ़ान्नें शामीं बी फ्ही जेह्ड़ा पकोआन बनाना मतलब अच्छी अच्छी हलवा बनाया ओह् भगवान अग्गें चढ़ाना भोग लोआइयै उ'नें गी सवेरै शामीं ते फ्ही असें बाकी आह्लें खानी ते निक्के बच्चे ते भलेआं बड़े खुश होंदे अस आखने सवो सवो फ्ही बी आखदे नेईं असें अजें पटाके ठोआलने न ञारां ञारां बजे धोड़ी दिवाली बनाई जंदी ऐ पटाके बड़े ठोआली ठोआली पूरी रात पटाके ठोआलदे रौंह्दे न ओह् चक्कियां पटाके ओह् इक भाई बोतली च पाइयै हवाइयां ओह् उप्परै गी नांऽ पटाकें दे जेह्ड़े नांऽ न पता ओह् पता निं केह् केह् नांऽ ओह् मिगी बी निं पता जेह्ड़े ञ्याणें गी पता नांऽ उं'दे भाई किन्ने नांऽ न पटाकें दे ओह् एह् बड्डे बड्डे बम्ब उं'दे नांऽ ऐं ते किश निक्के निक्के किश इ'यां डब्बियें च पैक कीते दे किश ओह् जेह्ड़ियां निक्के निक्के निक्की निक्कियां बन्दूकां होंदियां गन जेहियां ओह्दे बिच्च पांदे पटाके ते ठला ठल करदे ञ्याणें होर अस बी सारे दिवाली आह्ले दिन सवेरै सवेरै जेल्लै उट्ठने ते पैह्ले पूजा करने मन्दर जन्नें बच्चें गी बी लेई जन्नें मन्दर जन्नें सारे सारें मन्दरें जाना ते साढ़े ते इ'यां बी कोल इक मतलब देवक ऐ उत्थै असें जाना देवका न्हौना ते कोल होर दिवाली ते बनान्ने आं सारे रली मिलियै सारे कट्ठे होइयै होर सूरज देवते गी अस जल दिन्ने ऐं एह् ते शुरू कोला गै साढ़े मतलब आपें बी दिंदे हे पति होर ते उं'दे कन्नै कन्नै अस बी मतलब सूरज देवते गी जल डेली दिन्नें होर साढ़े बच्चे न ओह् बी सूरज देवते गी जल दिंदे ऐ त्रामे दे गै गड़बे च दिन्ने आं अस होर तिलक बी लाई लैन्नें ते सारे दिन्नें अस बच्चे बी दिंदे अस बी दिन्नें साढ़ा इक हिन्दू धर्म ऐ असें ते सूरज देवता जेह्ड़े भाई अस मनदे ऐ सनातन धर्म दे आं अस ते असें जल डेली देना सवेरै बच्चें बी देना इ'नें बी दिंदे अस बी दिन्नें होर मंदर ते रोज अस नेईं बो चलो इ'यां जंदे गै रौह्न्नें मंदर शिवजी भगवान दे जन्नें सारे किन्ने मन्दर न उत्थै सारे जाना जल ढालना बच्चे बी जंदे अस इक हिन्दू धर्म न धर्मा दे अस सनातन धर्मा दे न अस ते असें सारे अपना अस जल ढलाना सारे शिवजी भगवान दे पार्वती दे जिन्ने मंदर होंदे बाकी बी जेह्ड़े सीता राम दा मंदर ऐ होर होई गे गणपति सारें कोला पैह्लें जाना फ्ही बाकी होर शिवजी भगवान दे जाना जिन्ने बी मंदर ऐं कोल इक मंदर होऐ उत्थै किन्ने मंदर होंदे होर सारै फिरना असें मंदरैं बच्चें बी असें बी सारे मंदर जाइयै ते जल ढलाइयै फिर औना क्योंकि अस भाई हिन्दू धर्म न अस साढ़ा साढ़ा इक हिन्दू धर्म ऐ असें सारे असें साढ़े मंदर जाना होंदा सारें सारें हून बच्चे ऐ ते बच्चे बी उस्सै स्हाब दे लग्गे दे ओह् जंदे सवेरै सवेरै जल ढालियै ते फ्ही औंदे तिलक बी लांदे तिलक ते ला लाना गै होंदा बच्चें बी ते असें बी कि अस है गै हिन्दू धर्म ऐ साढ़ा जेह्ड़ा अस इक सनातन धर्म दे आं जेह्दे तिलक नेईं होऐ ते ओह् कौन होंदा ओह् कोई सनातन धर्म दा हिन्दू समां लाना चाहिदा माला पाई लैती इक ओह् बी पानी माला जेह्ड़ी तुलसी माला एह् पानी होर एह् माता दे जेह्ड़े माता दा ते माता दा जेह्ड़ा नराते ऐ ते नराते बी जरूर अस सारे रक्खने रखदे सारे एह् बी रखदे बच्चे बी रखदे भी अस सारे नराते रक्खने ते माता दे बी जन्नें सारे बाह्वै माता दे जन्नें हैं होर फलोहार बनाना होंदा आलू बनाओ ते पैह्लें ओह् तड़कियै बच्चें गी बी देओ बच्चे बी रखदे एह् बी रखदे में बी रक्खनी फ्ही स्यूल बनानी दुद्ध बिच्च स्यूल बनाओ होर चढ़ानी माता दे माता गी होर असें एह् जेह्ड़े मतलब साख राह्नी होंदी ऐ ते एह् साख जौ आह्नने ते माता शैल उत्थै मतलब साफ सफाई करियै जेल्लै पैह्ला नराता होंदा साफ सफाई करियै उत्थै जौ लाने जेल्लै माता लानी फिर जौ साफ सूफ करियै शैल लाइयै चौकी माता दी बनाइयै ते ओह् लाने चुन्नियां निक्की निक्कियां में पैह्लें दियां आंह्दी दियां होंदियां फिर ओह् कुम्भ जेह्ड़ा रक्खना होंदा ते ओह्दे बिच्च बी सपारी बगैरा पैसा मतलब ओह् पाना फ्ही ओह्दे उप्पर मतलब भेंट जेह्ड़ी रखदे कुम्भ भेंट एह् अम्बा दे पत्तर होंदे जेह्ड़े एह् पा रक्खने उप्पर ते फ्ही ओह्दे उप्पर भेंट रक्खनी उप्पर ओह्दे उप्पर एह् चुन्नी होंदी निक्की जेही पलेटियै ते फिर रक्खनी होर शैल अग्गें बेहियै ते मतलब जेह्ड़ा भेंट दी मूंह् होंदा अपने आह्ली साइड करना ते फिर बैठना फिर अस पूजा बी शैल बच्चे बी बैठदे आपू बी बैठना इ'नें बी बैठना होंदा ते पूजा बी थोह्ड़े चिरै बाद करी लैन्नें चलो माता रा रानी दी मेह्रबानी ऐ माता दा गै सारा किश उ'ऐ देने आह्ले ते उ'ऐ सब किश करने आह्ले न होर जे माता दे हून एह् माता दे अट्ठ नौ नराते होंदे ऐ ते रोज सतसंग माता दै कुतै सतसंग जरगाता कुसै कुसै हर लोकें मतलब सारें रक्खे दे होंदे अपने अपने घरें सारें ते कुसै कुसै नरातें दे बिच्च नरातें दे बिच्च बड़ा मतलब नराते अट्ठ नौ नराते होंदे अस रक्खनें सारे गै ते असें फ्ही इक दिन माता दे जाना दुए दिन कुसै जरगाता रखाए दा त्रिये दिन जाओ कुसै सतसंग रखाए दे उस दिन अट्ठ नौ दिन मतलब रौनक ही रौनक होंदी ऐ बड़ी जादा रौनक होंदी इ'यां करदे र'वो सारे नेईं होग ते अस बी शामीं सवेरै असें पूजा करनी ते ताह्म्मीं असें ढोलकी लेइयै ते सवेरै बी शामीं बी गाने बजाने माता अग्गें मतलब भजन भजन गाने असें माता अग्गें माता अग्गें शामीं सवेरै बच्चे बड़े खुश होंदे ओह् पूजा करदे ते मुड़ा मेरा धोती लाई लैंदा अग्गें बेही जंदा कुड़ी ऐ ते कुड़ी बी बेही जंदी चुन्नी सिर खट्टी खुट्टियै अग्गें बेही जंदी ते फ्ही जेल्लै माता परवानी होंदी मतलब नौमैं दिन ते फिर ओह् उस दिन फिर कंजकां पूजनियां होंदियां कंजकां कड़ाह् बनान्नें पूड़ी बनान्नें कौल्लियां लेई औन्नें निक्की निक्कियां चुन्नियां लेई औने उं'दे सिर खट्टने निक्की निक्कियां अट्ठ नौ कंजकां मतियां थ्होई जान थ्होई जंदियां कदै मतलब जैदा थ्होई जान कोई गल्ल निं जैदा बी थ्होई जंदियां कदै कदै घट्ट थ्होंदियां कदै पर नौ ते होनियां गै होंदियां ते ओह् लेई औन ते फ्ही अस उ'नें गी पूजने भी ओह् सारे पूजियै उ'नें गी कड़ाह् उं'दे मतलब उ'नें गी अस दिन्नें जो जुड़ै बनै सारा किश अपनी मर्जी कन्नै सारा किश उ'नें बच्चें गी मतलब कंजकें गी कंजकें गी दिन्नें ते भी ओह्दे बाद च अस उ'नें गी विदा करनें ते फ्ही भगवान दी माता दी पूजा करने आं करी कुरियै ते फ्ही मतलब अस बड़ी रौनकें रौनकां होंदियां नरातें दे बिच्च बड़ी जादा रौनकां होंदियां ते इ'यै होंदा हर घर दे बिच्च ना नराते हून नराते बस हून मुड़ियै औने आह्ले नराते अप्रैल म्हीनै औने आह्ले नराते ते अस इंतजार करा ने कि नराते औने आह्ले न फ्ही असें चलो सतसंग कुतै सतसंग होआ दा उत्थै जाना कुतै मंदरें मुंदरें बिच्च बी सतसंग होंदे रौंह्दे उत्थै जाना फ्ही इ'यां शौक होंदा कि हां नराते न भला नरातें च औंदे रौह्ना इ'यां बी ते चलो पूजा करदे गै रौंह्दे ऐ ब जादै इ'यां नराते होऐ ते फ्ही रौनक अट्ठ नौ दिन ओह् रौनक गै रौनक रौंह्दी इ'यां लगदा माता ते चलो है गै ब जेल्लै माता ते फ्ही साक्षात माता गै इ'यां लगदा कि हून साढ़े घर बड़ी गै रौनक होई दी इ'यां ते चलो माता दा मेह्रबानी माता दी उं'दी शक्ति ऐ पर फ्ही बी इ'यां बी ते हून इ'यां हून बी अस बड़ा हून आई जाने अप्रैल म्हीनै नराते इंतजार करा ने ऐं कि कदूं औन कुदै ते हून असें पैह्लें पैह्लें चुन्नियां चन्नियां लेइयै रक्खी ओड़नियां सफाई सफूई उत्थै मतलब पूजा रूम च मन्दर जेह्ड़ा पूजा मन्दरै असें सफाई सफूई बी शैल करियै रक्खी ओड़नी ऐ इ'यां इ'यां ते रोज बी सफाई रोज गै होंदी ऐ बो फ्ही जेल्लै नराते औन फ्ही ओह् सारियां होर चुन्नियां नमीं नमियां लेइयै रक्खनियां ते फिर होर मतलब कोई जेह्ड़े होर इक घंटी महां ओह् थोह्ड़ी खराब ऐ ते होर लेई औगी अ'ऊं नमीं घंटी आह्ननी ऐ में ओह्कड़ी थोह्ड़ी इ'यां होई दी परानी परानी होर आह्ननी थोह्ड़ी ओह् बी रक्खनी ऐ में थोह्ड़ी इ'यां होर माता दा समान होंदा जेह्ड़ा होर आह्नना बाकी इ'यै होंदा माता दा भाई चलो फलोहार बनाना बनाओ स्यूल बनाई ओड़ो स्याढ़ै दे चौल बनाओ भी माता गी भोग लोआओ मतलब नमीं नमियां नमीं नमियां चीजां गै बनान्ने आं हर रोज ते उं'दा भोग लोआना होंदा फ्रूट लेई आओ फ्रूट अस लेई औने ते ओह् चढ़ान्नें अस नमें नमें चीजां फलोहार फ्रूट आलू स्यूल ते केले लेई आओ जां कोई सैंतरे बी चाढ़ी ओड़ने इ'यां शैल सैंतरे होन मिट्ठे कोई दिक्खियै होर होर जेह्ड़े किश फुल्लियां लेई औंदे ओह् चढ़ानियां माता अग्गें होर बच्चें गी चलो रोज बच्चे उ'नें गी देई ओड़दे फुल्लियां नवेद जिन्ने बच्चे कुतै लब्भी जान इ'यां अग्गें पिच्छें होंदे जेह्ड़े इ'यां घरै दे मतलब कि गोआंढियें दे बच्चे होंदे उ'नें गी देई ओड़ने कुतै औंदे अग्गें पिच्छें जेह्ड़े गोआंढी होंदे ओह् ते रोज गै औंदे अग्गें पिच्छें जेह्ड़े बच्चे ते जेल्लै साढ़े औने अस उ'नें गी देई ओड़ने नवेद ते चलो माता दा परशाद भाई ते चलो मेह्रबानी माता दी सब किश करने आह्ली माता गै ऐ ते हून बी असें गी बड़ा ओह् ऐ कि औने आह्ले नराते हर छा हर छे छे म्हीनैं नराते औंदे गै रौंह्दे ऐ ते इंतजार होंदा कि माता छें छें म्हीनें बाद इ'यां बी ते माता मन्ने ऐं पर इ'यां जेल्लै नराते होन ते थोह्ड़ा जैदा होंदा इ'यां कि माता दे भला नराते ऐ ते रौनकां लग्गी दियां रौंह्दियां ते ओह् जेह्ड़े जै माला जेहियां होंदियां केह् आखदे उ'नें गी ओह् जेह्ड़े जगमग ओह् जेह्ड़े होंदे ऐ मतलब लांदे जेह्ड़े माता दे माता दे मालां जेहियां जेह्ड़ियां बिजली दियां कन्नै चलदियां ओह् लाई ओड़नें किश फुल्ल हार परोई परोइयै एह् जेह्ड़े गुट्टियां एह् लेई औन्नें गुट्टियां ते एह् परोने असें हार ते ओह् माता दे इ'यां हार निक्के निक्के परोइयै चढ़ाने असें होर जेह्ड़े फुल्ल फुल्ल बी बड़े होंदे ओह् गुट्टियां दे गलाब दे ओह् चाढ़ने इन्ने सोह्ने लगदे माता सजाइयै रक्खी दी होंदी ऐ असें इन्ने सोह्ने रौनक